औ हेलौ नोंथां मा खबरमोन औ हाल साल नै गायनाय फुनायनि बहरथार नालाय नोंथां दुब्लियावनो सारा दिन थाबाय थायो दाथ' नै गायफुनाय बहरथार नोंस्रालाय दा मा गायनाय फुनाय बेसेबां आवगायखो आटसा खोथियाफ्रानो माथो देग्लाय दैबाना जों थैजोब्बाय थोब्ले माब्ले बुथुम बुथामसो गायगासिनो दङ मा मा माइ गायनो नागेरखो नोंथाङालाय ओरैनो दहलाफोर हाफ्राव माबा

आटसा आटसा जोंनाथ' नै मारु मारुखौथ' गायबाय माखासे बे माखासे माइ मारुयाव गायग्रा माइखौ दा दैज्लां माबानि दहला हा दंना बे दहला हानि थाखाय आं खासियासो गायना दोनबाय दानोथ' गायजाया नै दै बानाखौबो गिनांगौ जाहैबाय खोथियाखौबो एसे खासिया खासियाखौ राहो नांगौ जाहैबाय दा बेखौ नोङो नेयोबा सावन मास नङाबा भाद्र मासआवसो गायहैनोसै आं दा बानाया बे दाख्लैनि बे बानाया खोथिया खुयनाय समाव जाना होबायना एसे बेजोंनोथ' खोथियाया थैजोबदों एखदम डाबल डाबल खुयनांबाय आरो नै आजिखालिथ' नोङो मोसौ हाल गैला ट्रेक्टरजों एवबाय खरसायाबो बारा बारा थांबाय मा खालामबावनो नोंलाय खामलाफोरखौबो मोन्नो नागिरा आरो नै खामलाफोरनि दामाबो बारायबायनो माथो नोंसोरनाव बेसेबां बेसेबां खामलानि दामफ्रा जोंनावबो बिदिनो सिगां सिगां गायबाय आरायसनि गायबाय दाना दस्रा जायगानिखौ थिनस' होन्नाय खोनानानै थिनस'खौनो नांगौ जाहैबाय माथो उफायबाव गायहोनांगौ नालाय बिदिनो ओम ओरैहाय नोङो माइनि दामफ्रा गैया खम आरो माइनि जायनाखि जानायफ्राबो जोंनाव सेरैखम जायाना ओंखायनो जात समयसासै ओमफ्राय औ दे दे दे दे खबर लालायबाय थागोन नोंथां दे गायनायफ्रा जोबग्रोथोंसै उनाव लोगो मोनलायगोन जों नै बाजारफ्राव लोगो मोनलायबा माब्लाबा रायलायनोसै औ दे दे